की समाचार यौ हे यौ कि लगनमे बुझिते छियै दौड़ा भागी आइ ओहिठाम काल्हि ओहिठाम एखन छलए हँ किछु एगो गाॅंवा भोज हाॅं लगभग लगभग राइतो मे छलए हँ लगन अपना ओहिठाम ने हॅं हॅं हॅं लेकिन बुझियौ जे लगन चढ़ि चुकल अछि आ ह जरूरियो छै समय पर मे आ हॅं हॅं किएकि तऽ दखियौ बिना गृहस्ताश्रमके तऽ छैयो नहि ने आ फेर समय भऽ गेलै तऽ आब हुनको घरो मे माँओ के बाबुओ जी के एकटा जे छै हाथ बटबै बला चाही कते दिन तक ओ हमरा देथिन रोटी पका पका कऽ हँ हँ दोसरे के भोज खायब एकबेर तऽ हॅं अपनो एकबेर तऽ कमसँ कम ठोर पकेबै एहि एहिना पर परसू खुना एगो गाॅंवा भोज छलए हँ बापरे ओ ओहिठामक जे छलए हँ लालमोहन खुआ बला ततेक सुन्दर बनेने छलए हँ भब्य पुछू जुनि आ तहिना रसगुल्ला हॅं हॅं हॅं हॅं तऽ तैं की करै छियै अहाँ आबै के प्लान करै छियै गाँव की नहि नहि आउ आउ आउ जे छै से आउ ने अरे ओहो तऽ भेनाइए छै ने समय हेतै तऽ अपने भऽ जेतै ई तऽ भाबी छियै जे छै से एकरा तऽ चाहियो कऽ नहि कऽ सकै छी आ चाहियो कऽ नहि छोड़ि सकै छी हॅं की हेतै एकबेर हेतै तऽ देख सुनि लबै आइ काल्हि तऽ आब तऽ बुझै छियै कि जे कमसँ कम आबि जेबै देख लबै तऽ फोने नम्बर भऽ जेतै तऽ काल्हि खुना अपना काजो उद्यममे ओहो एकटा इन्टरटेनमेन्ट हैत आ एगो उमङ्गो बढ़ै छै आ फेर अपना धन्धा के देखबै आ शादी अगिला बेर करब जा कऽ छड़ छटाइ भऽ जेतै अरे हुनको सभके हॅं हॅं तऽ ओहो ओहो हॅं ओहो एटेण्ड कऽ लेब आओर अपना अगिला साल के लेल टाइल देबै एहिमे की छै जे छै से हुनको सभके सन्तुष्टि हेतनि जे हॅं आयल तऽ तऽ एहेन अहाँके भेटबो नहि ने करत कतौ जे छै से एखन एखन आब मौसे मासु चलै छै आ ई चीज अहाँके ई स्वाद अहाँके ओहिठाम भेट तऽ जायत लेकिन ई स्वाद नहि ठीक छै आउ आउ एहि बेर आउ तखन दुनू गोटा मिलै छी आ सुखना के सेहो विवाह मे दुनू गोटा भेटब चलू चलू धन्यवाद धन्यवाद